हैलो जी हरिओम हा तव्हां फोन कयो आहे भेणु ॿुधायो कहिड़ो कमु आहे हा हा बिल्कुलु अछा भेणु हा न न हा न न सुठी ॻाल्हि आहे भई सिंधी भेण खां हा हा छा छा खपे तव्हांखे हा आहिनि हा न न सुठा आहिनि ॿियो

अछा नारंगियूं

हा भेणु ॿियो ॿुधायो सभु कुझु आहे तव्हांखे जेको खपे हिंदाणो खपेव छाईं जेकी हूंदी आहे गिदरो खपे ऐं हा ड्रैगन फ्रूट खपे मतिलबु सभु आहे फल जी दुकान आहे त सभु कुझु रखंदा ई आहिनि भेणु जैतुन अथव बढ़िया वॾा वॾा जैतुन मस्त लॻा पिया आहिनि हा पपीतो खपेव तव्हांखे उन हा हा हा हा हिन वक़्तु जैतुन जो ख़ैरि ॿी सौ रुपए किलो हलनि पिया छोकी वारा ॿाहिरां वारा आहिनि हा महांगा त आहिनि भेण हिन वक़्तु मौसम कोन्हे न जैतुननि जो तव्हां वठंदा अरे रेट लॻी वेंदो चिंता जी काई ॻाल कोन्हे बसि हुकुमु कयो हा ॿियो छा तव्हांखे हा हा हिकु विच में भेणु उन में अनारस बि लॻंदो आहे पाइनएप्पल उहो बि हा ड्रैगन फ्रूट बि आहे बिल्कुलु सभु कुझु आहे त किवी खपे तव्हांखे किवी बि कीवियूं बि खपन अॼु हा अॼकल कीवियूं बि सभिनि खे ॾाढियूं जाम पसंदि थियूं अचनि हा हा न न सभु कुझु आहे तव्हांखे जेको बि खपे तव्हां बसि हुकुमु कयो ऑडर कयो तव्हां बसि रेट जी चिंता कोन कयो न बसि तव्हां ऑडर कयो की हीअ हीअ तव्हांखे ॾियणो आ्हे त बसि तव्हांखे टोकिरो जंहिं महिल ॾिसंदा पाण ई ॾेई रखंदव हा किथे मोकिलंदव फल छाजे लाइ खपे मङणी वङणी आहे विहाउं आहे वाधाई आहे छा आहे अछा अछा

अछा अछा न असांजो कुझु हा थोरो असांजो पुछणु ज़रूरी हूंदो आहे न भेणु छोकी अगरि विहाउं में ॾियणो आ्हे त उन टाइप जो ठाहींदा आहियूं कंहिंजे घरु वञिणो हा जंहिंजे घर वञिणो आहे त उन हा हा हा हा

हा भेणु हा हा हा हा

हा हा भेणु न न ठीकु आहे अंगूर बि अॼुकल्ह त अंगूर बि भई ॾाढा मस्त था अचनि कहिड़ा अंगूर हा अछा अंगूर कारा बि विझिणा आहिनि या ख़ाली सावा विझिणा आहिनि इहो ॿुधायो अंगूरु जेके था चया त हुन में सूफ़ हुओ मतिलबु कारा बि खपनि या ख़ाली सावा खपनि अंगूर घणा विझाव न न हा नंढा त कोन रखंदा आहियूं असां वॾनि ई दाणनि वारा रखंदा आहियूं सुठा हूंदा आहिनि तव्हांखे शिकायत जो कोई मौको न थींदो हिकु बार त वठंदा त हमेशह मूंखां ई वठणु ईंदा टोकरो बि अहिड़ो बढ़िया सजाए ॾींदासीं न ॿिए कंहिं था ॾिसंदा त माण्हू चवंदा

बिल्कुलु हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा बसि हा असां ख़ाली कमाई जो न सोचंदा आहियूं भेण सोचंदा आहियूं पहिरीं कस्टमर ठहनि भॻिवान सभु कुझु ॾिनो आहे हिकु माण्हुनि खे वणे हा त भई वरी ईंदा ई आहिनि हा हा हा हा भेणु उन ॻाल्हि जी असां अहिड़ो कमाइण जी न सोचंदा आ्यूंहि ख़ैरि बाक़ी बिजनेस आहे भई थोरो घणो त करिणो ई पवे अञा तव्हांजो टोकिरो मस्तु ठही करे तव्हांखे मिलंदो चिंता जी काई ॻाल कोन्हे हा कलाकु ॾेढ में कलाक खन में तव्हां मोकिले छॾिजो हा हा हा मां ठाहे करे रखंदम तव्हांखे मां फोन करे छॾंदमि चवंदा त तव्हांखे हा

हा न न मां उओ सब तांखे ॿुधाए रखंदम हा चओ चवंदा त मां तांजे घर ताईं छॾा पहुचाए बि रखंदासीं अहिड़ी कोई ॻाल्हि कोने उहा बि सुविधा आहे हा हा हलो ठीकु आहे भेणु हरिओम बसि तुरंत ठाहे करे तव्हांखे मां फोन कयां पई जय झूलेलाल